हल्लो हा हल्लो हा तव्हां मनोज ॻाल्हायो पिया हा तव्हांजो मूंखे नम्बर मिलियो तव्हां जॉब तव्हां वठाए ॾींदव हा असांखे आहे न जॉब माना ही भई मुंहिंजे लाइ हुजे मुंहिंजे लाइक़ु जेको भई अकाऊंट्स अकाऊंट मूंखे आहे न अकाऊंट्स जो जॉब खपे ऐं ॿारहां पढ़ियल आहियां हा मां पहिरीं बि जॉब करे चुकी आहियां रिलायंस रिलायंस में मां जॉब करे चुकी आहियां पर मूंखे आहे न टाईमिंग बराबरु न लॻंदो हो न तंहिं करे उते माना सुबुह जी जॉब हुजे भई माना सुबुह जो नवें लॻे वञिजे ऐं शाम जो छहें सतें लॻे फ़्री थी वञिजे अहिड़ी जॉब मूंखे खपे

त मूंखे मूंखे हा पर मूंखे आहे न दादा सेलरी आहे न मूंखे टीह जेतिरी खपे टीह

हा त तव्हां कोशिशि कजो मूंखे बि त दिक़त थिए थी मां उते ॿ साल करे चुकी आहियां उते व हो मस्तु हुयो पर टाईमिंग पाण खे सम्झ में न अचे पियो तंहिं करे मां चयो त ॿी जॉब ॻोल्हियां त टाईमिंग पाण खे सुठो हुजे उते उते मूंखे सेलरी सुठी मिलंदी हुई हा पंटीह जहिड़ी मिलंदी हुई टाईम टाईमिंग सम्झ में न पियो अचे दादा त ॾिसो तव्हां तव्हं कोशिशि कयो त आहे न पाण ॾिसूं तव्हां कोशिशि कयो घणा मिलनि था त मूंखे सम्झ में अचे त पोइ मां तव्हां वटि अचांव पोइ पाण ॾिसूं था डिसाईड करियूं था ऐं तव्हां जो एड्रस मूंखे मोकिलिजो त मां आहे न अची करे तव्हां सां रूबरू मिलंदमि ठीकु आहे हा जय जय झूलेलाल